हमरासभक जे मुजफ्फरपुर जाय आबयसँ जे परेशानी अइ से बहुत परेशानी अइ आओर एहिमे चुनौती आओर मुद्दा ई अछि की एतय सँ हमरासभके क्षेत्रसँ मुजफ्फरपुर जायके लेल कमसँ कम पैंसठिसँ सत्तरि किलोमीटरके दूरी तय करय पड़य आओर ओहिमे हमरासभके जे आम महीनाके जेना मौसम छै तऽ ओहिमे जे छै अहाँके बहुत समस्याके स समाधान करय पड़ैए दोसर जेना बाढ़ि ताढ़ि आबि गेल तऽ ओहूमे जे छै से हमरासभके बहुत समस्या होइए जेना बस बन्द भऽ जाइ छै ओकरा बाद जे छै से कोनो ट्रान्सपोर्ट सेवाके जे छै से सर्विस नहि भऽ पबैए एहि कारण जे छै से हमरासभके बहुत स्थिति होइए बाढ़ि अयलाके बाद जे छै से नदी पानि बाढ़ि गेल तऽ हमरासभके एतयसँ मुजफ्फरपुर जायके लेल बहुत समस्याके सामना करय पड़ैए तऽ हम सरकारसन आओर राजनीतिक नेतासँ इएह मदति मङ्गै छियनि कि जतेक भी नदी छै आओर जे हमरासभके ग्रामीण क्षेत्रमे मुजफ्फरपुरसँ आबयवला रोड छै ताहि चीजके जे छै से सुधार होवयके चाही आओर पुल पुलियाके निर्माण होवयके चाही जाहिसँ कि हमसभ अपना ब्लॉकसँ लऽ कऽ अपना मुजफ्फरपुर जिला तलक बिना असुविधाके हमसभ जे छै से एतयसँ जा सकैत छी दोसर हमसभ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशनपर उतरलहुँ तऽ ओतयसँ गाममे हमरासभके आबयके लेल भी बहुत समस्याके सामना करय पड़ैए रातिके जे छै से जेना आओर उतारलाके बाद ट्रेनसँ उतारलाके बाद परदेससँ आबि रहल छी ट्रेनसँ उतारलाके बाद जे छै से कोनो गाड़ी नहि भेटैत अछि ताहि कारण हमरासभके रातिके रेलवे स्टेशनपर रूकय पड़ैए तऽ हम सरकारी मदद इएह मङ्गबनि आओर राजनीतिक भी मे जे भी छथि हुनकासँ तऽ इएह कहबनि जे हमरासभके जे छै से अएहि क्षेत्रके जे भी आबयवला रोड छै आओर जे भी नदीमे पुल पुलिया छै ओहिके जे छै से अगर निर्माण बढ़िआँसँ अगर करबा देथिन तऽ हमरासभके जे छै से एहि समस्याके सामना नहि करय पड़त आओर विशेष किछु नहि